खेलके समय जे छै से आदमी खेलयवला कपड़ा मतलब रहै खेलके समय अपना ओ जे छै से जकरा वर्दी भी कहल जाइ छलै किछु वर्दी छै जे लोक पहिर लैत छलैए आओर जे छै से ओ पहिरलाके बाद ओ चितिर बितिर अलग तरहसँ ही ओ मतलब कलर्डमे रहै छलै एकदम ओ शाइनिंगवला कपड़ा बहुत ढीला ढाला कपड़ा कि मतलब जैसे कतेकसँ कतेक आराम मिलय कतेकसँ कतेक उछलयमे खेलयमे कूदयमे मतलब शरीर एकदम फ्री महसूस हुअय जुत्ता जे छै से पहिरैत छलैए आदमी पहिने छलै एकदम बढ़िआँ जँकासँ एकदम कसि कऽ कि बुझाए पएरमे किछो छैहे नहि एकदम यानि किछु आओर जे छै से एकदम पएर एकदम हल्का लगैत छलैए आदमी जखन दौड़ैत छलैए तऽ बुझाइ छलै कतेक मतलब कतेक उछलू कतेक उछलू मतलब एकदम एकदम घोड़ाके टपके तरह एकदम टप टप टप टप तरहसँ एक तरहसँ आदमी अपना शरीरके एकदम अपना सुविधा अनुसार अपना सेफ्टी बनेलक इएहसभ खेलमे होइ छलैए आओर बहुत अच्छा लगैत छलैए खेलके समय आदमी जे छै से होइ छलै कि हँ हमरा ई पहिरैके छै ओ पहिरैके छै एना रहयके छै ओना रहयके छै आओर पहिर उहिर कऽ जे छै से आदमी अपना खेलके लेल आदमी तैयार होइ छलै जेना क्रिकेटेमे छै चाहे फुटबॉलेके छै चाहे हॉकीके छै हर खेलके लेल हर तरहसँ लोक तैयार होइ छलैए आओर बहुत अच्छा रहै छलैए बहुत आदमी अपना समझि बूझि कऽ जे छै से अपना ओरियान पोरियान कऽ के लोक रखै छलय लऽ जाइ छलय अपना खेलके जगहपे आओर पहिरि उहिर कऽ अपना जे छै से खेलै छलैए खेलैत छलहुँ हेँ बहुत अच्छा लगै छलैए बहुत अच्छा लगै छलैए एक दोसरासँ जे छै से आदमी भीड़ भाड़मे अपना रहल मोन लागल